ایک مرتبہ میں پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا اس میں بڑے بڑے چٹان تھے جس پر میرا ہاتھ پھسل جا رہا تھا اور میں اس کو پکڑ کے اچھے سے چڑھ نہیں پا رہا تھا بڑی کوشش کے بعد جو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے درخت کی شکل میں یا پھر اپنے پاؤں کو بہت دور تک کھینچتے ہوئے میں بہت مشکل سے اس کے اوپر چڑھا اور میں اپنے منزل کو جا پہنچا